साढ़े जम्मू दा कल्चर ऐ नां जेह्ड़े ते बड़ा गै शैल ऐ अस जम्मू दिक्खो तुस जम्मू बड़े मौसम बड़े शैल सब किश शैल कल्चर दिक्खो एह् ऐ जे अपना शैल डोगरी सूट कुड़ियां पांदियां शैल मर्द आदमी जेह्ड़े न ओह् बी बड़े मतलब उ'ऐ नेह् शैल सनाह्कड़े बने दे होंदे शैल साढ़ियां रुट्टियां दिक्खो तुस जि'यां खमीरे बबरू घ्यूर हैं मिट्ठा सब किश बनांदे आलू बनांदे रलै मिली दी दाल अम्बल सब किश डोगरी च डोगरें दा दिक्खो तुस खाना ऐह्ड़ा शैल होंदा देसी फूड होंदा मतलब जि'यां आखदे नां अस देसी खाना खाने डोगरी ते ओह् ऐ जी अस बनाने मतलब घर बी बनाने अपने बच्चें गी दस्सने भैई एह् खाना खाना चाहिदा एह् बड़ा शैल होंदा जेह्ड़े अजकल बच्चे बजार खा दे ओह्दे कोला घर बड़ै शैल डोगरी रुट्टी खोओ घ्यूर अस घ्यूर बी खाने खमीरे बी सब बनांदे बनाने बनाने चाहिदे खाना चाहिदा बच्चें गी दस्सना चाहिदा अपना कल्चर अपना रैह्न सैह्न बच्चे दा बी अपना अच्छा हून अपना ड्रैस बच्चें गी दस्सनी चाहिदी भई अपनी डोगरे कि'यां ड्रैस लांदे हे केह् करदे हे कुड़ियां केह् करदियां हियां कि'यां लांदियां हियां ओह् आदमी कि'यां लांदे हे सब किश बड़ा शैल ऐ दस्सना चाहिदा बच्चें गी अपने अपने अगर अस अपने नूहें धीएं गी बी दस्सना अपने पोतरुएं गी बी दस्सना चाहिदा भाई डोगरें दा खाना इ'यां होंदा इ'यां खाना एह् खानी रुट्टी ते एह् खाओ इ'नें गी दिक्खो किन्ना सुआद होंदा एह् दिक्खो तुस दाल खाओ अम्बल खाओ किश खाओ जे बी खाओ मतलब डोगरें च सब किश ऐ बबरू होई गे एह् खाओ तुस इन्ना मजा औंदा खाने दा तुसें बच्चें गी दस्सने चाहिदा तुसें डोगरी अपना कल्चर जम्मू दिक्खो तुस जम्मू मौसम दिक्खो केह्ड़ा शैल ऐ सब किश फसक्लास सर्दियें गी मौसम बड़ा शैल होंदा खाने पीने आह्ला मौसम होंदा सर्दियें च शैल बरसांती शैल होंदा फसक्लास होंदा